हैलो मेरा नाम शालू राजपूत ऐ और असें इत्थै पुच्छे दा कि तुस रुट्टी बनांदे समे केह् केह् भांडे यूज करदे ते रुट्टी बनांदे बेल्लै जेह्ड़े रुट्टी बनाओ कोई सब्जी बनाओ ते कोई कढ़ाई शड़ाई यूज करी ओड़दे ते कोई दाल जां चौल बगैरा किश बनाने होन ते ओह्दे कुक्कर ते फ्ही रुट्टी शुट्टी बनांदे खंदे कोई चौल ते चलो पतीलै बी बनी जंदे में पतीले बनाई लैन्नी दाली आस्तै कुक्कर चाहिदा होंदा सब्जी बनाने कढ़ाई चाहिदी होंदी